आमचो सरपंच कविता उदय गांवस देसाय ती आमची बायल मनीस सरपंच जाल्ली आसा आनी ती अशी एक्टिव्ह खूब म्हणल्यार अशें ती सरपंच जावून सुद्दां ती आमचे वांगडां फुगड्यां येता कितें फंकशन आसल्यार काम करता डांस सुद्दां ती एक्टिव्ह खूब यें आसा नाटकां पार्ट करता आमच्या बारा बरी आनी एक कितें तिका अशें कोणालें एक कोणूय घरांत एक बरें बीन ना जाल्यार ती घरांत वता आनी विचारता आई तुका कितें जालां म्हुणोन ना गो बाय आपूण बर ना मागीर दोतोरा हाडटा मागीर तुका कितें हेल्प जाय जाल्यार तांदूळ हें तें हाडून दिता जेवणाचो खर्चो बी करता हांव एक दिसा कितें पंचायतीन एक दीस गेलें जाल्यार एक रोखडी आपूण कित्या येलां म्हणून रोखडी विचारतली उबी रावून आं यो बस प्रिती कित जालें म्हणोन ना म्हाका इन्कम सर्टिफिकेट जाय चल रे दी तेंकां रोखडे तेंगे स्टाफा आपयता रोखडें सायन घेता आनी दी मातशे तेंकां आनी मातशें हें करू म्हणटा आनी आतां आमची पावस बीन स्टार्ट जाता तेन्ना गट्टर बिटर निवळ करता कोणाल्या घराचेर झाडां बीन पडलीं जाल्यार धावून ती रोखडें आपणा फायर ब्रिगेडी फोन करता आनी तेंकां सांगता बाबा अमक्या कडेन झाड पडलें येयात आनी तीय बीन तेन्ना हाजीर आसता लोकां झाड बीन रातो रात ती सामकी कम्पलीट करता आनी बरें काम करता आनी ती अशी एकटिव्ह बायल आतां आमचे आमदाराचें बीन कितें आसलें जाल्यार ती सगळ्या घरांनीं आमकां घेवन भोंवता आनी बरी बरी काम कर आमी सगळीं हय आमकां बायलांक बीन घेवन वता आनी सगळे घरांत चलता वय कितें करता ती बरी काम करपाची तुमचें मत तुमची मनांतलें हें करून तुमी बरे विचार हें करा सगळें अशें सांगता हय बॅस्ट मनीस आसा आमची आनी ती आपल्या स्टाफा कडेन सुद्दां बरी वागता पंचा कडेन तशी हय आनी खूब बरी आसा अशी बायल मनीस अशी इतली बरी उरप म्हणल्यार बरी आसा सरपंच आनी आमच्यो आतां अशी बरी अशी वागता आनी आमी खंयी आतां पिकनिकेक बी या म्हणल्यार ती केन्नाच फाटी सरना आपूण आसाच बायलां बरोबर अशी म्हणटा आपणालें काम आपले पंचायतीचें काम आसल्यार सुद्दां तें अर्दें दवरून मागीर आपूण हें करतली पूण आपूण तुमचे बारा आसा कित्याक परत आपणाक तुमचो हेल्प जाय अशें म्हणटा इतली बरी बरीं हें आनी तिची वागणुकूय बरी आनी सगळी